हमारे क्षेत्र में पकाए जाने वाले कुछ पारम्परिक व्यंजन कुछ इस प्रकार है जैसे की लिट्टी चोखा दाल वाली पूड़ी वेंगुराम पपरी चावल के आटे का पुड़ी रोट गुड का बना हुआ रोट और सूजी का बना हुआ हलवा खोया का बना हुआ कुछ खोया बना हुआ